रिटेल और होलसेल के बारे में जो बाज़ारों में अभी रिटेल और होलसेल के बारे में चलते है ना तो होलसेल में क्या होता है कि अभी मुझे कुछ सामान ख़रीदना है तो पहले थौक में लेते अभी रिटेल वाला क्या करता है कि अभी मुझे एक के जी तेल लेना है तो वो ले कर के आ जाते हैं काॅउंटर सेल वाला वो क्या करते हैं कि ले के आ गए लेकिन थौक वाले क्या करते वो पूरा मार्जिन में लेते हैं एक साथ में कुंटल का ऐसा तो वो पूरा थौक में ख़रीदते हैं और वही काॅउंटर सेल वाला रिटेल वाला क्या करता है वो धीरे धीरे अपना वो वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से ख़रीदता है तो उसमें क्या होता है कि आदमी को उसमें थोड़ा काॅस्ट ज़्यादा लगता है वो रिटेल वाले को रिटेल वाले को काॅस्ट ज़्यादा लगता है जब कि थौक वाले को कम लगता है अगर थौक वाले में अगर क्विंटल का लेते हैं अगर सौ के जी मान लीजिए अगर लेते हैं तो उसको अगर सौ रुपये का देता है तो उसको नाइंटी फाइव का ही मिलेगा लेकिन अगर काॅउंटर सेल वाला अगर कुछ ख़रीदेगा ना तो उसको सौ का अगर नाइंटी फाइव का ख़रीदेगा तो उसको एक सौ दस एक सौ पंद्रह वो अपने हिसाब से बेचेगा कि उसके पास स्टॉक कैसा है तो वो इस्टॉक के बेच पर बेस पर सेल करता है मार्केट बाला बाज़ार में जो होता है वो अपने स्टॉक के बेस पर सेल करता है जैसी जैसी ज़रूरत देखता है कि अपने मार्केट में हमारे मतलब जनता में देखता है कि कैसा एस्टॉक अभी मेरे पास है अगर वो आने वाले इस्टॉक नहीं है तो वो क्या करता है उसके बेस पर बेचता है अगर उसने नाइंटी फाइव में ख़रीदा है तो वो एक सौ बीस तक में ले कर के जाता है क्योंकि उसके पास इस्टॉक है और बाकि दूसरे के पास किसी के पास नहीं रहता है तो वो ऐसा एस्टॉक और होलसेल में होता है और बचा ऑनलाइन ख़रीदारी ऑनलाइन खरीदारी में अभी दो तरह की होती है ऑनलाइन ख़रीदारी एक से फ़ायदा भी है और दूसरे से नुक़सान भी है नुक़सान किसके लिए है जो गाँव में घर में दुकान करते हैं अभी आज कल के बच्चे इतने पढ़े लिखे हो गए हैं कि घर से निकलना नहीं चाहते वो क्या करते हैं ऑनलाइन से ही कुछ मंगा लेते है अभी जैसे अमेजॉन हो गया फ्लिपकार्ट हो गया हो गया मतलब ये सब से क्या कहते है ऑनलाइन ही मंगा लेते हैं ऑनलाइन मंगाने में क्या होता है इसके बाद जो बाज़ू में जो काॅउंटर सेल वाला रहता है जो छोटी मोटी दुकान ले कर के बैठे उसको उस चीज़ से बहुत नुक़सान होता है क्योंकि ऑनलाइन में तो मंगा लिया फिर आपको तेल साबुन भी मांगना है अभी शहर में देख लीजिए इंस्टामार्ट खुल गया है ये खूल गया है तो वो मंगा लेते हैं बाक़ी जो उसके बाज़ू में जो दुकान है उसके लिए वो नुक़सान है क्योंकि उसके बाज़ू में रहते हुए भी उससे ख़रीदारी नहीं करते और वो ऑनलाइन जो मंगाते उसमें क्या होता है कि घर पर आ कर के पहुँचा देते हैं ऑनलाइन पेमेंट करते हैं पेमेंट भी उसमें अभी दो तरह के अभी फ़ायदा ये पेमेंट में वैसे फ़ायदा है क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि कैश रखते थे जेब में कैश रखने से क्या होता था कि चोरी का संभावना ज़्यादा होता था कहीं गिर गया जेब अगर में कुछ हो गया कई रास्ते में चलते चलते अगर जेब में हाथ डाला गिर गया लेकिन ऑनलाइन में क्या रहता है अपने फ़ोन में सेफ्टी है अगर जब तक हम उसको अपने हाथ से पूरे नि खुले में अगर नहीं दिखाएंगे अगर अपने हाथ से अगर नहीं पेमेंट करेंगे अपने को समझ के नहीं पेमेंट करेंगे तो पेमेंट नहीं होगा लेकिन कैश में क्या रहता है कि यदि आप जेब में हाथ डाला गिर गया लेकिन ऑनलाइन बहुत मायने रखता है अगर आप कहीं भी जाते है कोई भी शहर में जाते है आप के पास कैस नहीं है तो ऑनलाइन पेमेंट अभी पूरे भारत में अभी बहुत ज़्यादा मतलब ऑनलाइन अभी गाँव शहर का छोड़िए गाँव में भी अभी हर एक ऐसा अगर नाई को दुकान पर भी जाएंगे तो वो भी अभी ऑनलाइन हर एक चीज़ यू पी आई लेता है यू पी आई एक ऐसा है कि मतलब कोई भी सेक्टर में आप किसी से भी पेमेंट कीजिए पे टी एम से कीजिए गूगल पे से कीजिए फ़ोनपे से कीजिए व्हाट्सअप से कीजिए अमेजॉन से कीजिए आप किसी भी से किसी भी अप्लीकेशन से कीजिए आप को पेमेंट एक यु पी आई क्यू आर कोड रहता है उसमें हर एक चीज़ से आप पेमेंट कर सकते हैं तो फ़ायदा भी है नुक़सान भी है और